श्रावण जे महीने में असां पंद्रू वञण लाइ सोचींदा रहंदा आहियूं की असां बीमा शंकर वञूं बीमा शंकर अहिड़ो मज़ो ईंदो आहे पहाड़ जो रस्तो ॾिसण में झरिना हूंदा आहिनि झरननि खे ॾिसी लुत्फ़ वधीक वठी सघंदा आहियूं